मेरे जीवन में सब से बड़ी चुनौती अभी आयी थी कि मुझे एम आर आई करानी थी और एम आर आई के दौरान पेशेंट को पूरी तरह मशीन के अंदर ले जाया जाता है तो मुझे इस से बड़ा भय लग रहा था कि मैं कैसे मशीन के अंदर जाऊँगा और आधे पौन घंटा पौने घंटा में वहाँ पे कैसे रुकूँगा तो इसी दर्र के कारण मैंने तीन चार बार अपनी एम आर आई को टाल दिया था पर अंततः मुझे डॉक्टर से काउन्सिल करना पड़ा और उन्होंने मे को बहुत शान्तिपूर्वक और अच्छे तरीक़े से समझाया और मैंने अपने मन और दिल को थोड़ा सा मज़बूत किया उस के बाद मैंने एम आर आई करने के लिए मैं एक लैब में गया और वहाँ पर मैंने एम उन को बताया कि मैं इस तरह से थोड़ा सा अभी भयभीत हूँ और परेशान हूँ दोनों ने भी मुझे अच्छे से पानी वानी पीला कर और अच्छे से शांतिपूर्वक समझाया उस के बाद फिर मैंने अपनी एम आर आई कराई और मैंने अपने मन और भेय पर से क़ाबू पा कर अब इस बड़ी चुनौती का सामना किया